جی ہاں میں نے بھی بائیک ایوینٹس ریس دیکھا ہے اور اس میں بہت سارے بائک ہوتے ہیں اسپوٹ بائک ہوتے ہیں اور اس میں ریس لگایا جاتا ہے جو سب سے پہلے آگے جاتا ہے اس کو اس کو وجیتا اور ٹرافی دیا جاتا ہے اور اس طرح کے ایوینٹس اور بائک بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یوٹوب میں بھی بہت سارا اس طرح کا ویڈیوز ہمارے اور ہمارے لوگوں کے سامنے آتا ہے جس میں بائک کا ریس لگایا جاتا ہے اور اچھے اچھے بائک دکھائے جاتے ہیں کچھ بائک اسپوٹس والے بائک ہوتے ہیں اسی طرح کے بائک ہیں جو اسپوٹ میں شامل کیے جاتے ہیں اور یہ بہت اچھا ایک کھیل ہے جس میں دیکھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور لوگ وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہوتا بھی ہے تو اس میں لوگ دیکھتے دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور لوگ اچھا سے اس کھیل کا مزہ اٹھاتے ہیں اور ہم بھی تجربہ اس طرح کا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کھیل میں شامل ہونا چاہتے ہیں